ہلو

وعلیکم السلام جی جی ہاں جی ہاں میری اسٹیشنری ہے بولیے جی میں شیخ پیٹ شیخ پیٹ پہ ہے رائل اسٹیشنری جی جی جی اچھا جی نمبر نمبر دیں کتنے نمبر کا ہونا پچاس نمبر کا ہے کا ہے

ہاں ٹو ہنڈریڈ کا ہے لیکن اس کا ریٹ فائو تھاوزن ہے یا کیسی ہو کیسی ہو جی ایل جی کا نہیں ہے وہ اس کا ایرٹل کا جی وہ جی صبح تک کلکولیٹر ہیتا ہیتا پورا ہے سب ہے بکس پنسلس ہے لام پیٹ ہر چیز ہے اسٹیشنری کی بکس ہے لانگ بکس ہے جی آپ کو بچوں کے لیے گھر کے یوز کے لیے ہونا نہیں بیچنے کے لیے ہونا آپ کو سیل کرنے کے لیے ہونا ہولسیل ہے ہماری شاپ

ہولسیل ہولسیل جی ہولسیل این ریٹیل ہے آپ کو شا سیل کرنے کے لیے بھی مل جاتے آپ کو جیسا کہ پچاس پیس سو پیس مل سکتے اور آپ کو اگر لینا ہے تو ایک دو پیس بھی مل سکتے آپ کو آپ آئیے ہماری شاپ پہ جی ہولسیل این رٹیل فینسی کلکولیٹر بھی ہے ہمارے پاس اور ہر چیز ہے چھوٹے کلکولیٹرز بھی ہے اگر آپ زیادہ اس میں لے رہیں تو بھی جی ہاں لیپٹاپ بھی ہے جی ہاں لیپٹاپ بھی جی آپ آئیے ایک بار آئیے ہماری شاپ پہ جی جی جی آئیے آئیے آپ شاپ پہ آئیے ہماری جی نہیں ون ائیر ون ائیر کے ابو ہو گیا نہیں ون ائیر کے بھی زیادہ ہو گیا

جی ہاں ہولسیل ہولسیل بھی ہے ہماری شاپ آئیے آپ آ کے دیکھیے جی اچھا آپ کو ریٹ ریٹ بھی رینیزبل لگائیں گے آپ آئیے آپ دیکھیے آپ رکھوں وہ فائو تھاوزن تک ملیں گی آپ بولی نا اور ڈسکاؤنٹ کے بعد ہی بول رہی ہوں دیکھیں گے آپ آئیے پھر بیٹھ کے لگائیں گے لگائیں گے انشاء اللہ آئیے آئیے تھینک یو